हिन्दी भाषा हर राज्य में अलग अलग होती है

गुजरात चले जाइए तो सबसे ज़्यादा गुजराती भी हिन्दी बोलते हैं गुजराती भाषा भी बोलते हैं हर प्रान्त के लोग हर राज्य में पाएँगे कोई तमिल है कोई तेलगु है ये कोई कन्नड़ है कोई मराठी है कोई बंगाली है सब हिन्दी भाषा बोलते हैं मगर कुछ उनके हिन्दी बोलने का लैंग्वेज अलग होता है हर प्रकार का लैंग्वेज आप आप तुम तुम इस तरह के भाषा का प्रयोग वे लोग करते हैं अभी आप हैदराबाद चले जाइए हैदराबाद में भाषा तो बहुत बढ़िया है जिस तरह वे लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं मोमेडियन थोड़ा सा हल्का सा मोमेडियन भाषा का प्रयोग होता है चेन्नई चले जाइए नमस्ते को वहाँ वान्नकम बोला जाता है हिन्दी बहुत शुद्ध भाषा है हर राज्य से हिन्दी को

तजुर्बा दिया जाता है हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है मगर कुछ लोग मानते ही नहीं हैं हिन्दी लैंग्वेज हर एक प्रान्त का व्यक्ति यूज करता है चाहे वह पंजाबी हो चाहे वह बंगाली हो चाहे वह गुजराती हो चाहे वह मुसलमान हो हर एक प्रान्त का हर एक राज्य का व्यक्ति जो हिन्दी का प्रयोग करता है